असां गणेश चतुर्थीअ जे ॾींहुं घर में गणेश विहारींदा आहियूं गए साल असां गणेश जी मूर्ती ॿाहिरि ॾिसणु वियासीं त इलाही महांगियूं पियूं मिलनि तॾहिं मां नक्की कयो त हिन गणेश चतुर्थीअ ते मां पाण मूर्ती ठाहींदसि मूर्ती इलाही तरह सां ठहंदियूं आहिनि जीअं आर एस जी मूर्ती मिटीअ जी मूर्ती लकिड़ी जी मूर्ती मां पंहिंजे हथ सां मिटीअ जी मुर्ती ठाई हुई उहा इलाही वॾी ऐं सुहिणी लॻे पई मूंखे मूर्ती ठाहिण लाइ टे किलो मिटी ऐं वीह लीटर पाणी ऐं कलर ऐं माल्हाऊं इहे सभु शयूं ठाहिण में खपनि पयूं मुंहिंजी मूर्ती पंजनि ॾींहनि में ठई वयी हीअ मूर्ती ठाहे करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं सभिनी मुंहिंजा वखाण बि कया हीअ मुंहिंजी मुंहिंजी मूर्ती ठाहिण जो अनुभव इलाही सुठो रहियो